गेममे वर्चुअल रियलिटीके उपयोग ई लए कऽ कहियौ अहाँ बढ़िआँ होइ छै की अहाँ अगर वर्चूअली गेम खेलै छियै रियलिटी गेम खेलै छियै तऽ हुनकासँ अहाँके शारीरिक जे छै स्वस्थ रहै छियै किएक कि मानि लिअ शारीरिक रूपसँ जे भी चीज अहाँ खटै छियै तऽ अहाँके शरीरके विकासके साथ साथ अहाँके मानसिक विकास भी होइ छै आओर हुनकासँ जे छै ने अहाँके साथ साथ अहाँके आस पड़ोसके लोकके भी एक माहौल तैयार मिलै छै तऽ हुनका भी एक इच्छा होइ छै की भैया अब हमहुँ करल जाइ ताकि जे छै हुनकासँ मिलिके लोग जे छै बढ़िआँ बढ़िआँ जे छै गेम तेम खेलऽ तऽ स्वस्थ रहल जेतै ने यौ तऽ हुनकासँ की हेतै बीमारी कम हेतै आर जखने बीमारी कम हेतै तऽ हमर देशके विकास जे छै एकदम जबरदस्त भऽ जेतै बुझलियै ने आब जे छै आब अगर अहाँ मानि लिअ वर्चूअली गेम खेलै छियै तऽ वर्चूअली गेमके उपयोग देखियौ ओतबा केनाइ छै किएक कि अहाँ अगर सिर्फ जे छै मानसिक रूपे नहि काम कऽ रहल छियै आओर वर्चूअली उपयोगके बारे अगर अहाँ कहियौ तऽ वर्चूअली गेम ई लए कऽ हम कहबै की नहि खेलबाके चाही किएक कि हुनकासँ अहाँके आँखिके प्रॉब्लम होइ छै अगर अहाँ फिजिक्ली गेम खेलै छी तऽ हुनकासँ अहाँके विकासके साथ साथ अहाँके शारीरिको विकास होइ छै आर जे से छै की अहाँ फिजिकल रूपसँ फिट रहै छी आओर जे फिजिकल रूपसँ फिट रहतै हुनका जे छै बहुत प्रकारके जे छै बीमारीसँ अहाँ दूर रहबै आओर जखने बीमारी सँ दूर रहलियै तऽ अहाँ अहाँके विकासके साथ साथ अहाँके पारिवारिक विकास अहाँके सामाजिक विकास लोगोके इच्छा अनुरूप जे छै अहाँ मानि लिअ परिपूर्ण रूपसँ भोजन कऽ सकै छियै मानि लिअ काल्हि चलिके अगर डाइअबीटीज भऽ गेल ब्लड प्रेसर भऽ गेल ई सब भऽ गेल तऽ अहाँके बहुत प्रकारके भोजनसँ अहाँ वर्जित भऽ जेबै तैं लए के जे छै हम इएह कहब की भैया वर्चूअल गेमसँ बढ़िआँ जे रियलिटी गेम छै हुनका फिजिकल रूपसँ खेलियौ आर स्वस्थ रहियौ